वैसे तो लिखने की कोई उमर नहीं होती है न सीखने की कोई उमर होती है जब आदमी बात लिखने की करता है तो लिखने की आदत तो तो होती ही है और दिनचर्या भी अपने आप आती जाती है जब मनुष्य आपनी दिनचर्या का ही ध्यान में रखते हुए लेखन लेखन का कार्य करता है और वो उसी आ दिनचर्या के अनुसार ही वे अपना आप ही आप नियम का पालन करता है और और काम करता रहता है जब अनुशासन की बात आती है तो अनुशासन तो अपने आप ही बनता है जब अनुशासन रहता है तो हम लिखने का काम भी आसानी से कर सकते हैं दिन दिनचर्या भी आसानी से कर सकते हैं उसका पालन करते करते हैं और सुबह उठ करके नहाना धोना पूजा करना अन्य दिनचर्यां का पालन करते हुए हम लेखन का भी कार्य करते हैं और जब घूमने घूमने जाते हैं तो घूम करके आते हैं वहाँ जो चीजें देखते हैं उस चीजों को देख करके हम दिनचर्या को निकाल दिनचर्या का ही ध्यान रखते हैं और अपना काम को ध्यान रखते हुए उसका काम लेखन का कार्य करते हैं